اتّر پردیش میں بہت سارے مقامات ہے تفریح کے لیے بہترین پارک ہے اس کے بعد کھیل کود کے لیے بھی پارک ہے لکھنؤ کے اندر واٹر پارکس ہے جہاں بہت تعداد میں جا کر کے واٹر پارک میں نہاتے ہیں

کئی سارے ایسی جگہ ہیں اتّر پردیش کے اندر خاص کر کے واٹر پارک کے اندر کچھ زیادہ ہی بھیڑ ہوتی ہے اور سب سے بہتر جگہ یہ ہے تفریحی پارک پارکس ہے ایک سے ایک یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف بھی ہے